हेलो हे रौ खाना तऽ शङ्कर फूड प्लाजा सहरसामे सुनैत छी एक नम्बर दैत छै ओहिमे समोसासभ तऽ नहि सही छै लेकिन फेर ठीक छै तैओ जेहन दै जेहन करै ओ नहि हमरा नीक लागलहु गेलियौ हम अन्दर अन्दरसँ घुमि कऽ हम आबि गेलियौ फेर बात केलियौ आगाँ काउण्टरपर तऽ काउण्टरपर कहलकौ जे हमरा नहि ईसभ चीज हमरा नहि छलहु लेकिन की करबिही आखिरमे पैसा तऽ दए देलियै लेकिन नहि भेलै ठीक छै जेहन कए सकतै जेहन हेतै चलि सकतै चला देबै लेकिन जे हेतै से तऽ हेबे करतै